म्हाका वेगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमान भाग घेवपाक आवडटा वेशभुशा कथाकथन नाट्यीकरण मनोलोग नृत्य गायन आनी हें करतलें जाल्यार हांव वेगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमांनी भाग घेता चवकशी करत आसता की खंय खंय कार्यक्रम जातात आनी जे जे कार्यक्रम जाता थंय थंय वचून हांव म्हज्या मना पासून तयारी करता आणी त्या प्रोग्रामांनी हांव भाग घेतां आनी त्या प्रोग्रामान भाग घेतिल्ल्या कारणान म्हाकाय बी वयर सरपाची संद मेळटा त्याबरोबर म्हाज्या बरोबर आशिल्ल्या म्हाज्या वांगड्यांक तांकांय बी हांव फुडें काडटा हें करता आसतना म्हाजी फॅमिली म्हजे आवय बापूय हे म्हाका सदांच प्रेरीत करत आसतात तशेंच हांव स्वताकूय बी प्रेरीत करत आसता म्हाजी भयण म्हाजे भाव हे म्हाज्या सदांच म्हाका फुडें काडपा खातीर आसात म्हाजेर म्हाज्यो मैत्रिणी म्हाजे इतर कलिग्स हे सुद्दा प्रोत्साहीत करता आसतात जशे ते म्हाका वयर काडटा तशे हांव तेंकांय बी फुडें सरपाक सांगता ह्या खातीर म्हाका प्रेरणा मेर मेळत वता आनी हांव वेगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमांनी भाग घेतां ते घेत आसतना म्हाका खूब आनंद जाता स्वता भितर जाल्लो बदल म्हाका दिसता बांयचो बेबो जावन रावचे पेक्षा म्हाका स्वतंत्र उडपाक आवडटा चार लोकां मदीं आपलें नांव जावचें आपल्याक चार लोक वळखचे म्हजी जीं कौशल्य आसा तें दुसऱ्याकय कळचें म्हजे भितर जे गूण आसा ते दुसऱ्याकय कळचे तशेंच तेच कौशल्यां तेच गूण दुसऱ्या मदीं सुद्दां येवपाक जाय हो सुद्दा म्हजो प्रयत्न आसता म्हणून म्हजो हो उद्देश की हांव कशेतरेन ग्रूम जातलें हाजे हांव म्हजें लक्ष आसतां